जोंनि बर' हारिमुआवथ' बांद्राय मार्सिक जायो बाबो गोबां नेमखान्थि बांद्राय फालिनाय जाया बे बायदिनो एसे एनैखौ फालिनाय जायो आरो जोङो हिनजावफोरा मार्सिक जायोब्ला दिनै माइ हेन्दोखौ दांनो मोना बिनि थाखाय माइरं हाननो मोना आरो मैगं बागानफोराव हाबनो मोना बिदि मैगंफ्रोरखौ खानो मोना आरो बिदिनो माइ हेन्दो दाङोब्ला सुआ जायो बिदि होननानै गोदोनि आबै आबौ मोनहा बुंबोनायखाय बे नेमखान्थिखौनो फालिनाय जायो मैगं खायोब्ला मैगंफोरा थाइनो रोङा रानो बेफोर बिदि सुआ जायो होननायलाय जों बेफोर नेमखौ फालिबोनाय जादों आरो बर' हारिमुआव बेबायदि गोबांथार नेम गैया जा एसे बे नेमखान्थि सोलिबोदों बेफोरखौ जों फालिनाय जायो बेफोर खान्थिखौ मार्सिक जायोब्ला हिनजाव माहारिआ फालिनांगौ जायो आरोखि दा जों मार्सिक जायोब्ला सानथामनि उननावहाय खर' लोबनांगौ बेफोर नेम खान्थिआ जोंनि बर' हारिमुआव दं